हैलो जय झूलेलाल मछी मार्केट मां तां ॻाल्हायो मूंखे न हिकिड़ी किलो मछी खपे पैंक्स मछी कहिड़ो अघ थो हले अठ सौ हीअ तव्हां दादा वधीक था ॿुधायो मां त ॿुधो आहे पंज सत सौ में थो हले अछा मां त काल्ह पंहिंजे हिकिड़े दोस्त सां ॻाल्हायो त उहो त चए थो छह सौ तक मिली वेंदी आहे अछा अच्छा त तां थोड़ो घटि वधि ॿुधायो थोरो घटि लॻाईंदव त मां पोइ हुन हिसाब सां तव्हांखे चयां अञा त मूंखे किलो ई खपे हिकु किलो ई खपे बसि पैंग्स मछी खपे लेकिन हीअ ॾिसिजो की मां पैंक्स घुरायां थी त मूंखे उहा ई मिले ईअं न की तव्हां रेट घटि कयो था त पोइ तव्हां सामान में कुझु हेठि मथे करे सॾो हिकु किलो जो ई रेट ॿुधायो तव्हां मूंखे घणे में ॾींदव न न हेतिरो न कयो मां छह सौ थी चवां तव्हां साढ़े सत सौ तां चओ थोरो त घटि कयो न त थोरो ॿियो घटि कयो त हुन जे हिसाबु सां मां घुराए थी वठां छा हिते हुते ॿियनि खे फोन कया वरी ॿियो बि कुझु खपंदो हूंदो त मां तव्हांखे ई वरी यादि कंदसि न न ॾिसो हलो तव्हां मूंखे छह छह न त सत सौ त लॻायो न सत सौ घणा ठीकु आहे और तव्हां घर में मोकिले छॾिंदा आहियो न छोकिरे खे हो त उन में इंक्लूड हूंदा आहिनि कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां घरु मोकिले छॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे हा एड्रेस मां तव्हांखे मां हिन ई नंबर ते वॉट्सप करे थी छॾा पोइ मूंखे हिकु किलो मछी मोकिले छॾिजो शाम ताईं ठीकु आहे जय झूलेलाल न न मूंखे ॿिए कुझ त कोन खपे तीवण जो मां सोचा थी पुछा तव्हांखां तीवण जो छा अघु आहे हाणे तीवण सत सौ अछा तीवण जो त पोइ पोइ ॾिसंदासीं हिकु बारी ॻाल्हि करे वठा घर में हाली त सभिनी खे मछी खाइण जो ई मनु आए त तां हिकु कमु कयो शाम ताईं मूंखे हिकु किलो मछी मोकिले छॾिजो मां तांखे एड्रेस मोकिले ती छॾा तव्हांजे हिन ई नंबर ते मोकिला न एड्रेस हा ठीकु आहे पोइ मूंखे हिकु किलो मछी मोकिले छॾिजो ऐं तव्हां मूंखे सत सौ रुपिया चया आहिनि ठीकु आहे हा हलो सत सौ में मूंखे मोकिले छॾिजो मां एड्रेस मोकिला थी जय झूलेलाल